تہواروں پر ہم اپنی پسندیدہ مرغوب غذاؤں کو ڈشوں کو پکاتے ہیں جیسے عید کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہم سوئیاں بناتے ہیں شیر قورمہ بناتے ہیں اور مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں میٹھی ڈشیں ہوتی ہیں کچھ نمکین ہوتی ہیں اور جب عیدالاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو پھر ہم اس میں گوشت کی کیونکہ ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے عیدالاضحیٰ کے موقعے پر تو گوشت کے مختلف پکوان بنتے ہیں مختلف ڈشیں تیار ہوتی ہیں بریانیاں پکتی ہیں اور قورمے پکتے کباب پکتے ہیں کوفتے تیار ہوتے ہیں اور اس سے اس کی بھی جو مختلف اقسام کے مرغن غذائیں ہوتی ہیں اور ان سبھوں کو ہم اپنے تہوار پر پکاتے ہیں جو ہماری مرغوب غذائیں ہوتی ہیں